अस्पताल जाइ छियै अस्पतालमे साफ सफाइ रहना जादा अच्छा लागै छै अस्पताल मे साफ सफाइ से जादा अच्छा लागै छै दुर्गन्ध नहि होना चाही डॉक्टरके पेसेंटपर ध्यान देना चाही जादा भीड़ नहि लगाना चाही भीड़ लगैके कारण झगड़ा भी भए जाइ छै

ठीक सुविधापर रखना चाही जादा महँगा नहि होना चाही

इस वजह से डॉक्टरके पेसेंटपर ध्यान देना चाही

अस्पताल खराब

इसपर एहिपर ध्यान देना चाही डॉक्टरके हर सुविधा डॉक्टर के रखना चाही ताकि पेसेंट हमर ठीक रहए यहाँ से ठीक भए कऽ जाए